آ جی ما آ یہ ہندوستان میں واقعی تعلیم بہت اچھی ہے یہاں اچھے اچھے بڑے بڑے یونیورسٹیز ہیں اسکولس ہیں اور سب کی مانو ہائی مطلب سب کی فیس بھی کافی زیادہ ہے جس طریقے سے اسکول کالج ہیں اُسی طریقے سے اُن کی فیس بھی ہے بڑھتی چلی جاتی ہے ہندوستان میں سب تک تعلیم نہیں پہنچی ابھی تک کسی کسی گھر کے لوگ اُنہیں ڈساپوئینٹیڈ کرتے ہیں بچوں کو کہ نئی نئی بس تم اتنا ہی پڑھو اور زیادہ نہیں پڑھو یہ وہ پڑھ کے کیا کر لو گے لیکن بہت سے بچے بہت سے ماں باپ تعلیم سے محروم ہیں اُنہیں نہیں پتہ کہ تعلیم سے کیا کا کر سکتے ہیں کیا کیا فائدے ہیں کیا کیا کس کس چیز کو ہم کر سکتے ہیں مطلب پڑھانا نہیں چاہتے بہت لوگ پیسوں کی وجہ سے نہیں پڑھا پاتے ہیں کہ زیادہ پیسے لگتے ہیں زیادہ فیس لگتی ہے یونیوسٹیز میں کالج میں اسکول میں زیادہ فیس لگتی اُس کی وجہ سے بہت لوگ نہیں پڑھا پڑھا پاتے چاہتی ہوں کہ اِن سب کی فیسیز جو ہے کم ہوں اُن کے حساب سے جو مڈل کلاس سے اُن کے حساب سے اُن کی فیس لی جائے اُن کے اُن کے لیے کچھ کمپرمائیز کیا جائے کچھ نہیں بہت کچھ کمپرمائیز کیا جائے کیوںکہ اتتی ہائیسٹ فیس بھرنا امپوسیبل ہوگا اُن کے لیے